लखनऊ ज़िले जी आबोहवा घर मां आहे सियारो त हिकु महीनो ई रहंदो आहे पर जेतिरा ॾींहुं हूंदो आहे सरीरु कंबिजी वेंदो आहे साह जी दिलि जी ब्लड प्रैशर जी तकलीफ़ वधी वेंदी आहे ऐं गर्मी बि एतिरी पवंदी आहे जो माण्हू जो साहु खणण ॾुखियो थी वेंदो आहे पसीनो आरायूं लू लॻण बुख़ार तजण आमु ॻाल्हि आहे हिन मुंद मुंहिंजे करे हिकु दफ़ा मूंखे बुख़ारु अची वियो जे लहण जण लही न पियो हिनजो असरु मुंहिंजे सरीर ते बुरो पियो मुंहिंजी ताक़त ढरी ढरी वेई ढरिजी वई कमज़ोरु थी वेई ऐं वरी बरसातियुनि में अचण वञण ॾुखियो थी वेंदो आहे